गामियारियाव दा जोंहा दैज्लां बोथोरनि सम नाथाय जोंना दा ड्रेननि आंखाल जानानै दं दैनि थाखाय प्लास ओरै कारेन्ट कारेन्टाबो सम सम एनिटाइम थायिनि प्रब्लेम मोनसे आरो प्लास लामा हुखा एबा माबा जोंहा लामानि फारसे थाबायनायनि थाखाय प्रब्लेम जायो एबा जोंहा फरायसालियाव एबा माबाफोराव थांनो थाखाय जों लामायाव थाबायनो थाखाय असुबिदा जायो दा बेनि थाखायनो जों दा बेनि थाखायनो नांगौ जायो मानो होनब्ला जायो गामि एरियायाव आरो जोंना बाजार एबा माबाफोरा साखोन सिखोन थानांगौ बेनि थाखाय आङो माबानाय जादों ओमफ्राय ओरै लामा सामाफोरा जाहाथे मोजां जानांगौ एबा माबा जानांगौ लामाफोरा जोंनि थाखाय जानाय लामा सामा ओंखारनाय एबा माबानायाव असुबिदा जानाङा बेनो जाबाय बेनोसै